جی سر مجھے ای پی ایف آر کی تصدیق چاہیے وہ کیسے حاصل ہوگی اس کے لیے کیا کیا ڈوکومنٹس دینے پڑیں گے مجھے کیا تفصیل بتانی پڑے گی اچھا اچھا اچھا آدھار کارڈ بھی دینا پڑے گا اچھا پین کارڈ ٹھیک ٹھیک سر اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہیں میں سارے ڈوکومنٹس آپ کے پاس واٹسپ کر دیتا ہوں جی جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ